आइकाल्हि पहिले लोकके भाषा रहै मैथिलिये भाषा चलै अपना बिहारमे अपना मिथिलामे मैथिली भाषा चलै आब जे छै धीरे धीरे एगो बच्चो जे छै आब हिन्दिये सऽ बात करै छै इंगलिशे सऽ बात करै छै तऽ ओ भाषा कते आदमीके समझमे आएल कते आदमीके नहि आएल समझमे आ नहि तऽ बेसी लोक मैथिलिये भाषा लोक बजै आब धीरे धीरे जे छै भाषामे चेंजिंग भए रहल छै भाषाके चेंजिंग भए रहल छै धीरे धीरे एगो बच्चो जे छै आइकाल्हिमे आब हिन्दिये सऽ बात कए रहल छै बच्चाके संगे आब सयान लोकके कते आदमीके ओरियाएल हिन्दी कते आदमीके नहि ओरियाएल तऽ कहलक अपना भाषा बोल मैथिली भाषा बोल बच्चा सब जल्दी शुद्ध बोलैत नहि रहै छै भाषा मुदा बच्चा सब जे छै से बेसी हिन्दिये बाजयके कोशिश केलक आइकाल्हिमे बच्चे सबकी सियानो सब आइकाल्हिमे जादा फसलेटी झाड़ऽ लगल आ कते आदमी पिछले बातके पकड़ने रहल से जे पिछले भेलै से आगू हम की करबै अपना मैथिलिये चलैत रह मैथिलियेमे रहल कते आदमी आगू की जायब आब एते कते बातके अथी करब तऽ जेकरा ओरियाएल से बोलल जेकरा नहि ओरियाएल से नहि बोलल अपन चुप भए गेल हिन्दी भाषा बाल बच्चा सब कतेके शिक्षा देलक अपन सीख गेल कते नहि सीखलक भाषा अपना बजैत रहल मुदा लोक की करतै जेना जेना बाल बच्चा करै छै जेना जेना दुनिआमे लोक करै छै तेना तेना करऽ पड़ै छै तेना तेना लोकके बजऽ पड़ै छै तेना तेना रहऽ पड़ै छै तेना तेना लोकके देखऽ पड़ै छै तेना तेना लोकके सुनऽ पड़ै छै आ वएह काम करऽ पड़ै छै आब सबचीज शमे चेंजिंग चलि एलैहन तऽ हर चीजमे बालो बच्चा चेंजिंग कए रहल छै कते की करतै लोक कोशिश केते करतै अपना जनतवऽ तऽ माइर लोक करय छै कोशिश